آئی ویئر سے ہو رہی ہے میری بات آپ ڈاکٹر ہیں کیا میری آنکھوں میں کچھ پرابلم تھی ویسے آپ سالو کر سکتے ہیں اچھا آنکھوں میں میری آنکھ ہے آنکھوں میں درد ہے ہاں کام وام کرتے ہیں سوئی میں دھاگا ڈا سو سوئی میں دھاگا ڈالنے کا ہاں چبھن وغیرہ ہے درد بھی ہے ابھی تلک کی کسی کو دکھایا نہیں ہے آپ ہی کو کال آپ کی کال آئی تھی کلینک پہ کہاں پر ہے آپ کی کلینک یہ کدھر ہے جے این کے نوالا بیکری یہ کس سائڈ ہے میں میں تو دریا گنج ہی رہتا ہوں گلی نمبر چھ چھتہ لال میاں مکان نمبر چھبیس سیکنڈ فلور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل آتا ہوں میں اوکے